हैलो हमलोग तो आज न्यूज़ पर अधिक देखते हैं ऐसा है कि वहाँ पर मतलब कि बढ़ियाँ न्यूज़ मिलता है और सच्ची घटनाओं का या किसी भी प्रकार का सच्चा मिलता है न्यूज़ और इसमें सच्चाई अधिक जुड़ी रहती है इसलिए आजतक या इंडिया जो है चैनल दो हम तो देखते हैं आएगी बात कि इन दोनो चैनलों पर अपना विश्वास है कि जो भी संवाददाता बताता है कि ये यहाँ घटना घटी ये हुआ तो उसमें रह गया कि हर लोग इसको पसंद करते हैं अपने अपनी पसंद तो यही है कि ये भाई न्यूज़ जो आजतक वाला है और इंडिया चैनल ये दोनों सबसे अच्छा है और इसी को हम लोग पसंद करते हैं और देश विदेश का भी सब सब समाचार मिलता है उस पर और कोई भी घटना घट गई अगर मान लीजिए तो ये होता है कि भैया आजतक क्या बोला है तो ये मालूम हुआ कि नहीं आजतक जो बोला है वही सच है उससे अगर मान लीजिए अगर कोई को भिन्नता होता है तो ई इंडियन वाले जो देखते हैं चैनल वो भी उससे भी अच्छा ही मिलती है और दोनों का मतलब कि हमलोग टैली करते हैं कि नहीं दोनो चैनल अपनी जगह पर अच्छे हैं चैनल तो और हैं कई ठो लेकिन ज़्यादातर आजतक और यही दोनों चैनल पर हम लोग अभी विश्वास अपना करते हैं रह गई सवाल कि कोई भी व्यक्ति सोचता है कि भाई बढ़ियाँ चैनल का जो समाचार बढ़ियाँ है एक बार दो बार देखने से सब कुछ संभव हो जाता है कि नहीं नहीं यही सही है इसलिए हम लोग आजतक को ही मेन मानते हैं इसका जो चैनल है देखने में और कहीं भी कोई भी घटना या समाचार कोई मिल रहा है देश विदेश का तो सबसे सुंदर यही पड़ता है इसीलिए इंडिया टी वी या न्यूज़ यूट्यूब जो भी है सब अच्छा है आजतक से सबसे बढ़ियाँ आजेतक है इसीलिए हम लोग आजतक को ही पसंद करते हैं और इसमें सच्चाई रहती है